मुझे कई सारे समाचार पत्रों के बारे में ज्ञान हैं और हमारे घर पर वैसे तो मतलब बहुत सारे समाचार पत्र होते हैं जैसे कि दैनिक भास्कर हिंदुस्तान टाइम्स राजस्थान पत्रिका लेकिन और मुझे ज़ादा मतलब हम राजस्थान से है तो हम राजस्थान पत्रिका तो पढ़ते ही पढ़ते हैं साथ ही साथ हम दैनिक भास्कर भी पढ़ते है क्योंकी राजस्थान पत्रिका पढ़ने से हमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बारे में ही ज्ञान होगा कि राजस्थान में क्या हो रहा हैं या क्या नहीं हो रहा हैं लेकिन मुझे पूरे देश के बारे में जानने की रुचि है इसलिए मैं और मेरा परिवार दोनों पढ़ता है राजस्थान पत्रिका भी पढ़ता है और दैनिक भास्कर भी पढ़ता है यह दो जो समाचार पत्र हैं तो मुझे यह तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सही न्यूज बताते हैं और इनके अंदर राशि से लेकर हर चीज़ से लेकर सब चीज़ें बताई जाती हैं और जो भी हैं सेल के बारे में हर चीज़ इन समाचार पत्राओ पत्रों में हमें बताई जाती हैं और रही बात टी वी समाचार चैनल्स की तो टी वी में होते हैं आज तक न्यूज ट्वेंटी फोर आर्स न्यूज जी न्यूज तो मुझे जो है और मेरे परिवार वालों को है वह आज तक न्यूज बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं क्योंकी क्या होता हैं ना कि बाद कहीं न्यूज चैनल्स ऐसे भी होते हैं जो गलत खबरें ले आते हैं या फिर अपनी टी आर पी बढ़ाने के लिए गलत खबरें सुनाते हैं लोगों को लेकिन यह जो दो चैनल्स हैं जैसे कि आजतक न्यूज हैं यह कुछ कुछ हैं न्यूज तो वह जो हैं वह एकदम प्योर एकदम सच्ची खबर बताते हैं और जो भी और जो खबर होती है तो उसमें उसको बताने के अंदर कोई टाइम नहीं लगाते जैसे कि कुछ खबर हुई तो उसके चंद देर बाद ही वह बता देते है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और वह खबर भी हर छोटी से छोटी चीज़ की वह खबर देते रहते हैं ऐसा नहीं होता कि हमें इंतज़ार करना पड़े हर चीज़ की खबर वे बहुत ही जल्दी अपलोड करते हैं